गामि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि खेला गेलेनाय नुनो मोनो बेफोर खेलाखौ गेलेनानै जोङो गोबां रोखोमनि आदब खायदा सोलोंना लानो हायो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै जोङो बेफोर खेलाखौ गेलेहैनानै गोबां रां आरजिना लाबोनो हायो आरो गामियाव गोबां जौगानाय लाबोनो हायो ओनसोलनिबो फारसे बेफोर खेलाजों लोगोसे जों खेला गेलेनानै मोजां देहा लाखिनो हायो गोदोनि समाव खेलाफोरखौ गोबां अनसायजानाय नुनो मोनामोन नाथाय दानि जुगाव गोबां अनसायनाय नुुनो मोनो बेनिखायनो जों खेलाखौ मोजाङै सोलोंनानै लाखानाया गोनां मानोना खेलाजोंनो दानि जुगाव गोबां दावगानो हायो गुबुन सुबुंफोराबो जेरै खेलाजों गेलेनानै गोबां रां आरजिना गावनि समाज आरो गावखौ गावनि नखरखौ फोथांना लाखिगासिनो दङ जोंबो बेबायदिनो खेला गेलेनानै मोजांङै गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हागोन आरो खेलाजों लोगोसे गोबां आदब खायदा सोलोंनानै जोङो गावनि जिउखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनो हायो मानोना जोङो सुबुं माहारिया गावनि खेला गेलेनानै गावखौनो गाव मोजां सासे मानसि खालामनो हायो आरो जिउआव गोबां रोखोमनि खेला लोगो मोनबोयो बेफोरखौ मोजाङै गेलेनानै जोङो गोबां खायदा सोलोंना लानो हायो बेफोर खायदाजोंनो लोगोसे सुबुं माहारिया गावखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनो हायो आरो गावजों लोगोसे गुबुन सुबुंफोरखौबो गोदोसोनानै थानायफोरखौबो खेला गोरों जाबा फोरोंनो हायो मानोना बिसोर गोदोसोना थानाय सुबुंफोरखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनो थाखाय गामिनि गोदोसोना थानाय सुबुंफोरखौ गोरों गोरा खालामनो आरो ओनसोलनि सुबुंफोरखौ जौगाहौनो थाखाय खेलाजों लोगोसे गोबां हाबा हुखा मावनो हायो बेनिखायनो जोङो खेलाखौ मोजाङै सोलोंना लानाया गाहाम